हैलो नमस्ते नमस्ते नमस्ते इक मैंट्ट होल्ड कर इक मैंट्ट कौन बोल्ला दा इक मैंट्ट वेट करो कौन बोल्ला दा सुदेश हां हां हां हां हां हां सुदेश कुमार नलायेका तूं कि'यां फोन कीता मिगी हां पता में असाइनमेंट आह्ला कम्म होना होर केह् तैलु बी मैं आखदा हा महां तूं कालेज ते आ तैलू तूं कालेज नी आंदा हा तैलू तेरियां अटेंडंसा नी ही पूरियां ऐं तुसें कालेज आना ऐ भुल्ली गे तुसेंई बच्चा थोआढ़ा साल नि ना पूरा वेस्ट होग तुसेंई तैलू धोड़ी तुसें अकल नि औनी ऐं तूं अपने पापे गी आस पापे लेइयै आयां तूं तेरी असाइनमेंट आ'ऊं कराना अच्छा मतलब तूं केह् तेरी तूं केह् सोचना इयां बड़ी इज्जत ऐ मतलब इ'यां तुसें अग्गें थोआढ़े झंडे झुल्लै दे कालेज च ऐं तूं भैनचोद मिकी सनां हां एह् अपना केह् आखदे उसी एह् म्हीनै पैह्ले केह् आखदे इसी लड़ाई तूं गै कीती ही नी उत्थै कालेज दे बाह्र वाह् केड्डी बड्डी गल्ल ऐ हां जी हां जी करा दा ऐं शाबाश शाबाश आ'ऊं सोचदा हा महा चंगा मुड़ा तूं तुकी दिन्ना तेरी असाइनमेंट तूं इक कम्म कर पैह्ले अपने पापे शापे घरै आह्ले गी लेइयै आओ फ्ही मिकी फोन करो कालेज आओ सोमवार हां ठीक ऐ रक्खो फोन अगर मिकी दोबारा फोन आया तेरा हां फोन रक्ख चल फोन रक्ख